ہیلو مجھے جوتے چاہیے مجھے نائک کے چاہیے مجھے پندرہ سو یا سترہ سو تک کے چاہیے مجھے جو آج کل کے ڈیزائن چل رہے ہیں اُسی ڈیزائن میں چاہیے کپڑے میں چاہیے

مجھے ڈیزائن میں چاہیے زیادہ سمپل بھی نہ ہو زیادہ ڈیزائن میں بھی نہ ہو ہاں ٹھیک ہے آپ دو تین ڈیزائن بھیج دینا میں دیکھ دیکھ لوں گا پھر پسند کر لوں گا

نائک کے ہاں پندرہ سو یا سترہ سو کپڑے والے ہلکے میں چاہیے زیادہ بھاری بھی نہ ہو ٹھیک ہے پے ٹی ایم پہ کر